बे बिगियान आरो टेक्नलजि जुगावहाय जोंनि देहाफोरखौ जेरै कभिडनि बेसेबांबा गिदिर महामारि बेराम समावबो जोङो गुबुन गुबुन गोबां जायगायावहाय जानाय बेरामफोरखौ जोङो डिजिटेलनि ट्रयै निउस पर्टेलनि ट्रयै जों मिथिनो हादों मिथिनानै जोङो एलार्ट जानो हादों गुबुन जायगायाव गोबां मानसिफोर जिउ खहा जानाय आरो माब्रै थायोबा बोरै मेन्टेन खालामोब्ला डिसप्लिनखौ माब्रै बे बेरामा गोसारा बेफोरखौ जोङो बे डिजिटेल ट्रयैहाय बे बिगियाननि ट्रयै जौगानायनि ट्रयैनो जोङो खौरां मोनजोबनो हादोंमोन बिनि था आरो दानि बे जौगानाय समावहाय नैबे जेन'बा आसाफोर होन जोंनि आसा बिथांमोन मावफारिफ्रा गोबां थांनो फैनो गोजान जायगायाव थांलायनो मुलि लायनो बा मोनसे माक्सखौनो होन माक्स लायनो हायि समावबो बाजार टाउन सोलियि समावबो गोबां गारि मटर गैयि समावबो डिजिटेल अनलाइन जोंनो दैथाइ हरनाय जादोंमोन उमुग जायगायावहाय ओरैबायदि ओरैबायदि आंखाल जादों मास्कनि बा ओरैबायदि मुलिनि ओरैबायदि बिजिनि बेफोरबायदि गोनांथि जानायफोरखौ बे जौगाखांनाय नैबे दानि जुगाव गासिबो कम्पुटार बा माबा डिजिटेलाइट फर्मलाजोंनो सोलिजोबदोंमोन आरो जों मिथिनो हादोंमोनदि बबे बबे जायगायाव मा मा खथना जादों बोरै बिसिबां मानसि खहा जादों बोरै करेइनटाइन थानांदों बेफोर बायदिखौ जोङो बे सावस्रि जोथोन लाग्रा हिसाबै जों डक्टरफोरनिफ्राइ जेरै इसिबां हेफाजाब मोनदों बिनिफ्राइ बांसिन नार्चफोर जेरै टिचार्सफोर बुहुत बुंनानै फोजोबनो हायि सरकारि साख्रिफोर मावग्राफोरा जोंखौ बेराद हेफाजाब होबोदोंमोन जेरैहाय कभिड एबा बे कभिड माहामारि समावहाय बै बिगियाननि ट्रयैनो बे डेब्लापमेन जौगाखांनाय बिगियान जौगाखांनाय टेक्नल'जिनि ट्रयैनो जोङो ओरै अनलाइनजों जों माखासे मुवाफोरखौ जोङो अर्डार खालामनानै लाबोनो हादोंमोन जों आरो इउस खालामनो हादोंमोन बाहायनो हादोंमोन बेफोर बायदि जों सरकारनिफ्राइ गोबां सुबिदा मोनदोंमोन सरकाराबो नांगौ सिबां जिसिबां नांगौ जिसिबांखौनो जोंनिसिम दैथाइहरनाय जादोंमोन जेरै माक्सनि गोनांथि जानायखौनो होन मुलिनि होन ओरै इन्जेकशननिखौनो होन गासैबो बे बिगियान डेब्लापमेन जानायनिफ्राइनो साइन्टिपिक्स मेटड डेब्लापमेन जानायनि थाखायनो गासिबो इजि जाजोबदों जे बुस्थुखौ जों गोब्राब एबा हार्ड मोनदों बे खामानिखौ मावनो थांनायाव जों इजिलि खालामनानै जों गावजोंगाव मेन्टेन खालामनानै जों बे बेराम गोसारनायनिफ्राइ जोङो रैखा मोनो हादोंमोन